दिक्खो जी इस टाइम दी अगर तुसेंगी अ'ऊं गल्ल सनाना इस बेल्ले अ'ऊं बिल्कुल बेह्ला कोई नौकरी नेईं ऐ पढ़ाई बी नेईं होआ दी ढंगै दी पढ़चै कि'यां महाराज ध्याड़ी लाना पौंदी ध्याड़ी लाइयै थोड़ी पढ़ोंदा इक्कै कम्म होंदा ते कोई नौकरी बगैरा बी नेईं रेही सकदे कोई गौरमैंट ने कोईं असें गी कोई मदद बी नेईं ऐ जेह्दे बजह् बजह् कन्नै अस अग्गें कोई पढ़ी सकने जां कोई नौकरी दी त्यारी इ'यां करदे बी हैन इ'यां ब इक ध्याड़ी लानी ते फ्ही फ्ही पढ़ना फ्ही इ'यां थोड़ी पढ़ोंदा जां फ्ही मतलब पूरा जि'यां पढ़ना ध्यान होंदा पूरा ओह् आक्खै दा खराब होई जंदा ते बाकी नौकरियां इसलै महाराज बड़ा गै मुश्कल बड़ा मुश्कल स्कैम होआ दे खतरनाक जि'यां कि ऐस्स आई दा पेपर था ओह् बी कोई चार बारी कैंसल होई चुकेआ जि'यां कोई उं'दा होई गेआ अकौंंटैट ऐस्सीटैंट दा होई गेआ ओह्दा बी दो बारी पेपर कैंसल होई गेआ पोस्टपोन होई गेआ बगैरा ते नौकरी मुश्कल ते सट्डी बगैरा ओह् बी नेईं होई दी क्योंकि ग्रांऽ साढ़े च कोई इन्नी असेंगी कोई स्पोट जां कोई उपलब्ध होंदी गै नेईं ऐ के किसे बारै च बी जि'यां कोई सिटी च होंदा के सिटी च केह् होंदा के हर इक किश चीज उ'नेंगी मौके पर थ्होई जंदी जां मौके पर जो उ'नेंगी जरूरत होंदी थ्होई जंदी ते ग्रांऽ च कुछ थ्होंदा गै नेईं उ'यै ग्राएं स्कूल इक मास्टर औंदा ओह् बी नेईं औंदा फ्ही अगर रजैल्टै बारी नेईं पढा ढंगा दा तां ओह्का बी जंदा खराब बोलचै तां ओह् बी नस्सी जंदा दूइयै जगह उत्थै कोई होर औंदा गै नेईं ते फ्ही तुस सोचो पढ़ाई होनी कि'यां ते फ्ही आई गेआ रजल्ट ते रजल्ट उ'नें बी अपने स्हाबै दा बनाना उ'नें फ्ही पेपर थोह्ड़े दिक्खने साढ़े प उ'नें दिक्खने फ्ही राजमाां कुस दित्ते ते मुर्गा कुस दित्ता उ'नेंगी ते स्हाबा कन्नै फ्ही तुस फ्ही जि'यां अट्ठमीं तक ते उ'नें करी ओड़ने पास भाई चलो पैह्लें पैह्लें दसमीं तक बी होंदा हा चलो हून पंजमीं छेमीं तक जां अट्ठमीं तक करूओड़दे पास राजमाएं उप्पर फ्हीं अट्ठमीं च बी मुर्गे पर गल्ल आई जंदी हून साढ़ै टैम उंदी लेखा मेरी उमर पैंत्ती छित्ती साल उमर होई गेई साढ़ै टैम इ'यै स्हाब होंदा हा राजमां पजाओ जां जि'यां कोई शैह्रा चा मास्टर होंदा हा उसी सैल्लियां मक्कां जेह्ड़ियां होंदियां न बरसांती दे टैम उ'नेंगी गी ओह् पजाओ ते साढ़ै टैम इ'यै स्हाब होंदा हा अगर उसलै मिगी शैल पढ़ाया दा होंदा हा शैल पढ़ाई थ्होए दी होंदी तां अज्जै में आई ए एस्स अफसर होना हां